ڈرائیونگ لائسینس میں بنوانے گیا وہاں پر مجھ کو بہت آسانی ہوئی بہت اچھے سے بنا لرننگ لائسینس انہوں نے میرے ہاتھ میں دے دیا کویسچنس بھی بہت اچھے ہوئے اس کے اندر بھیڑ اور بھاڑ بھی بہت کم تھی لائنیں بھی اس میں مشکل نہیں زیادہ لمبی لمبی نہیں تھیں اور مجھ کو بہت اچھا لگا وہاں جا کر لرننگ لائسینس میرے ہاتھ میں آ گیا اور میں اس سے گاڑی بھی بہت اچھے سے چلا سکتا ہوں اور مشکل دستاویز لے جا جو مشکل دستاویز میں مجھے پریشانی ہوئی وہ ہے راشن کارڈ جس کے اندر دو دو سال کی ٹائمنگ ہے بکنگ کی اس میں لمبر نہیں آ رہا کافی میں اس سے پریشان ہوا اور اس کو لے جانا بہت مشکل ہے ڈرائیونگ لائسینس کے لیے مجھ کو جانا پڑا اتھورٹی اور راشن کارڈ کے لیے مجھے راشن کا دفتر جانا پڑے گا جو میرے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے